नमस्ते नमस्ते हाँ तो दिखा लीजिए आप आपको हाँ मैं डाक्टर बोल रही हूँ तो आप एल्ट्रासाउंड करा लीजिए एक बार

आ जाईए हमारे हाँ हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड हो जाता है हाँ तो आप आपको किसने बताया है अच्छा तो आप आईएगा आपका हो जाएगा फिर हमारे यहाँ बारह सौ रुपये पड़ते हैं हमारे यहाँ दो बजे से तीन बजे तक रहता है नहीं फीस लिमिटेड ही रहती है आप देना कितना चाहते हैं नहीं इतने में नहीं हो पाएगा आप कहीं भी देख लीजिए छः सौ में नहीं हो पाता है नहीं हो पाता है क्योंकि हमें भी देना पड़ता है किसी को लेबर लगते हैं उनको भी देना पड़ता है तो इतने में कैसे हो पाएगा अरे नहीं ये तो वैसे ही लेकिन आप छः सौ से कुछ थोड़ा और ऊपर बढ़ जाईयेगा हाँ तो आप थोड़ा बहुत बढ़ जाईएगा आप नौ सौ रुपये कर देना हाँ मेरे यहाँ का फैमस तो है आप नौ सौ रुपये कर दीजिएगा छः सौ में हो नहीं पाएगा आप सात सौ कर दीजिएगा छः सौ रुपये में आप देखो अच्छा आप परसों आ जाना कल तो मेरे यहाँ भीड़ रहती है बहुत भीड़ रहती है आप परसों आ जाईएगा परेशान त कल तो मेरे यहाँ बहुत भीड़ है परसों आप खाली रह तो देखो सोचते हैं तो आपको हम फिर परसों देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो देखते हैं नमस्ते